भारतान मुखेलतायेन बाव्वीस भासो आस्पावतात तातूंत भारताच्यो राज्यभाशा म्हळ्यार बोडो कश्मीरी बंगाली सिंधी तमीळ पंजाबी कोंकणी मराठी हिंदी तमीळ मलयाळम नेपाळी आदी भासो राज्यभाश्यो आसात आनी ज्या भाशांनी आमकां समानताय समानताय दिश्टी पडटा ती म्हळ्यार कोंकणी मराठी मागीर तमीळ आनी मलयाळम सिंधी गुजराती गुजराती कोंकणी ह्या भाशेनीं आमकां समानतायो दिश्टी पडटा देशांतल्या भाशीक भाशेनीं खूब विविधतायो लेगीत आमकां दिश्टी पडटा अशें तरेन आमचो पुराय भारत भारतांत खूब तरेच्यो भाशा आशिल्ल्यो पूण थोड्योच त्यो बाव्वीस भासो मुखेलपणान घेतिल्ल्यो आसात